جی ہاں میرے پاس پرانی تصویریں تھیں جو میں اس کو بہت سنبھال کے رکھا تھا اور پہلے جو ہے تصویر وہ ریل کے مادھیم سے وہ ایک پلاسٹک کے شیٹ پر اور ایک ہی بار وہ نکلتی تھی اور اس کے بعد پھر وہ دوبارہ نہیں نکلتی تھی اس کے برخلاف آج کے زمانے میں تو اب تصویر جیسے چاہیں جس پہ چاہیں نکال سکتے ہیں تو یہی اس یہ وجہ ہے کہ پرانی جو تصویریں ہوتی تھیں اس کی زیادہ قدر ہوتی تھی اور آج پرانی تصویر کی بہت زیادہ قدر ہو رہی ہے آج کی تصویر کے مقابلے میں لوگ پرانی تصویر کو بہت سنبھال کر بھی رکھتے ہیں آج کے دور میں